खेल जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खेल से हमारा जो है हमारा स्वास्थ्य तो बहुत ही अच्छा रहता है और खेलने के साथ हमारा मा हमारा खेलने के साथ मनोरंजन भी होता है हमारा और साथ में मेरे सेहत भी बनती है इसलिए खेल में भारत में जो खेलों के लिए बढ़ावा देने के लिए एक खेल के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी चाहिए और इसका जगह जगह पर प्रचार करना चाहिए खेल के लिए और खेल से क्या क्या बेनिफिट होती है यह सब बताना चाहिए एक सरकार को अच्छा प्रतिभाशाली जो खेल में जिसको आगे हैं उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी चाहिए